ड्राईवर की रेटिंग के बारे में खुद मेरी प्रतिक्रिया यह होगी कि जब मैं यह खुद अपनी अपनी तरफ़ से यात्रा करूँगा तो मैं यह बताऊंगा कि अक्सर ड्राईवर को अपने मीटर की रीडिंग से सिर्फ़ देखेगा या नहीं या फिर वो अपने यात्रा के दौरान उससे कितना अच्छे से बात करता है या फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा उसके हिसाब से मैं उसे रेटिंग प्रदान करूंगा जबकि मैं एक स्थानिय रूप से यात्रा करूंगा तो कोई मुझसे पूछेगा अपने मित्र से मैं यही कहूँगा कि मैंने कैसा अनुभव किया था उस टाइम और मेरी यात्रा में कैसा उसका योगदान था